हम मुख्य रूप से कृषि के छेत्र में जो बिजनेस का अवसर प्राप्त हो रहा है उसके बारे में पूरा जनकारी रखते हैं और उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कृषि से जो उत्पाद पैदा होता है उस उत्पाद को हम उसके मूल रूप को

परिवर्तित करते हैं जैसे गेंहू तैयार करते हैं गेंहू तैयार करने के बाद उसका अगर आटा बनाते हैं चना बना चना तैयार करते हैं चना का सत्तू बनाते हैं उसका जो हम व्यवसाय करते हैं तो उसका दो गुना इनकम हमारा हमको प्राप्त होता है तो किसान होने के नाते मैंने कुछ इस ढंग का व्यवसाय किया है जो पारंपरिक रूप से गेंहू चना मसूर सब पैदा किए हैं और उसको मैंने स्वयं उसको जैसे गेंहू का आटा बना कर के उसको बेचे हैं तो उसका फ़ायदा मिला है चना का सत्तू बना कर के बेचे हैं तो उसका फ़ायदा मिला है चना का दाल बना के बेचे हैं तो उसका फ़ायदा हुआ है तो मूल रूप से जो हम काम पैदा करते हैं उसका जो मैन्यफैक्चरिंग दूसरे रूप में करते हैं तो उसका दो गुण रिटरनिंग मुझे प्राप्त होता है इस तरह से किसी के छेत्र में बिजनेस की अपार संभावनाएँ है जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम टमाटर की खेती करते हैं टमाटर यह पका पका अच्छा अच्छा फल लाते हैं उसको हम सॉस के रूप में तैयार करते हैं तो उसकी कीमत मार्केट भेल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यह अपने लघु उद्योग के रूप में ही उसको विकसित करके उसको व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं मिर्ची मिर्ची सौस के रूप में ऐसे मिर्ची को

जब तैयार करते हैं लाल होता है मिर्ची पाउडर के रूप में भी उसको मार्केट में अगर सप्लाइ करेंगे तो उसको बहुत सारा फैला देता है

कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएँ हैं छोटे छोटे बिजनेस का क्योंकि मैंने कुछ किया है अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ

कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक व्यवसाय ही है पशुपालन में कृषि और पशुसुपालन दोनो एक अभिन्न अंग है अगर उस कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो हमारे खेत में जो फ़सल पैदा होता है कहीं घास लगाते हैं कहीं सब्ज़ी लगाते हैं कहीं गेंहू लगाते हैं तो पशुपालन के लिए हमको उससे फ़सल में अथि मिल जाता है खड़ा चारा जो कि पशु को देते हैं पशु से हमको दूध मिलता है दूध को हम सीधे बेच सकते हैं बेचते हैं